ہندوستان کے اندر بہت سارے ماہی گیر رہا کرتے ہیں اُن کی بہت ساری ذاتیں بھی ہیں جو ہمارے درمیان درمیان اور ہمارے آس پاس رہا کرتی ہیں وہ لوگ ایک ساتھ کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپس میں پورے معاشرے میں میل محبت اور ہم جولیوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں جس سے اُن کی محبت بھی بڑھتی ہے اور اُن کی معاشی حالت بھی بہتر ہو رہتی ہے ماہی گیری برادریاں چھٹویں کا تہوار منایا کرتی ہیں جس کو وہ لوگ سال میں ایک مرتبہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا کرتے ہیں کیونکہ وہ اُن کا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں وہ لوگ خوب مزہ کرتے ہیں اور آپس میں پیار بانٹتے ہیں اور آپسی رنجش بھلا کر اپنا کاروبار پھیلاتے ہیں